में छब्बी जनबरी उप्पर इक परफारमेंस दित्ती ही डीसी मैम आफिसर मैम्बर च सारे सामनै हिमाचली सांग उप्पर डान्स कीता हा ते ओह् मेरी लाइफ दा इक सारे शा बड़ा मोमेन्ट हा होर मिगी हमेशा जाद रौह्गा